धोरोमारि फोर्बोखौ माबोरै फालियो होनोब्ला जोङो हमना ला जोंनि न'खर जोंनि न'खरनि गासै सोद्रोमा जेरै आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिनानाव गासैबो ज'मा जोंनि सिथ्लायाव जिरायलायनानै जों मोनसे डिसिसन लायो जेब्ला डिसिसना जाबाय हमना ला आमुख आमुख बारायाव एबा मंगलबार बाराय खालि जोंहा मा जागोन ओंखाम गोरलै होनायनि मोनसे फोर्बो जागोन बे फोर्बोनि थाखाय जोंनो मा नांगौ बाउथाय मुवा जेरै बुद मुग आपेल आंगुर बेफोर गासैखौबो बे फोर्बोखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनो नांगौ बेफोरो धोरोमखौ खुंफुंनो थाखाय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय नांगौखाय जोङो मा खालामो जमा रायलायखांनानै हाथाइआव थांनाय जायो जेब्ला हाथाइयाव थांबाय अब्ला थांनानै जोङो फोर्बोनि थाखाय जि नांगौ आलारि बाथि बुध मुग थालिर बेफोरखौ नांगौ हिसाबै जोंनि न'खरनि एबा सासे मालाबा सानै साथामसो थांनानै जोङो बायनानै लायनाय जायो बायना लायखांनानै जेहेथु नों फोर्बो फालिनो थाखाय नोंनि बाराया हमना ला मंगलबार बाराया सौफैबाय अब्ला बे मंगलबार बाराय खालि जोङो बे फोर्बोखौ खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामो गिबियानो जोङो हमना ला बाथौ बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमखौ सिबिनो एबा ओंखाम गोरलैनि थाखाय फोर्बो खुंनो खुंनो थाखाय जोङो बाथौखौ लिर दैजों दैजों लिरो एबा हा गोथार लानानै जोङो बाथौखौ मोजाङै लिरग्रोनाय जायो आरो जोङो मा थालिर बिलाइ आरो थालिरनि बिफां बिब बिदिखौ फिसा फिसा हास'नानै जोङो धुब थुनो थाखाय लायनाय जायो जोंनि जे मा होनो ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानायाव जोंहा जोंनि बाय बाहागि गासैखौबो जोङो लेंहरजोबनाय जायो जेहेथु जों बे ओंखाम गोरलैआव जोङो ओंख्रि हिसाबै जोङो मा मा होनाय जायो होनोब्ला जोङो अनला बिदिनो मुला गोरान बायदि बायदि मैगं थाइगंजों जेहेथु मेसें बोथोराव गोथां गोथां मैगं थाइगं मोन्नाय हिसाबै जोङो गोथां मैगं थाइगंखौ संनानै जाहोनाय जायो आरो जोंनि जि बाय बाहागि बेफोरनो